भारतके कल्चरके बारेमे संस्कृतिके बारेमे की कहल जाइए इहाँपे तऽ अपना अपना सभचीज रीति रिवाज इहाँपे तौर तरीका हइ कपड़ा पहनना शादीके सभचीजके रीति रिवाज जैसे कपड़ामे कपड़ामे की कहल जाइ छै जैसे बाहरमे बम्बइमे दिल्लीमे सिलीगुड़ीमे लोक शॉर्ट्स पहिनके घुमै छै ओकरा केओ किछु नहि कहै छै नऽ ओकर परिवार नऽ ओकर समाज केओ किछु नहि बोलैत छै लेकिन इहाँ बिहारमे भारत राज्यमे की होइ छै इहाँपे लोक समाजसँ जुड़ल हइ तऽ ओकर तौर तरीका अपनाबै लऽ पड़ै छै इहाँपे छोटा कपड़ा पहनना एलाव नहि छै काहेकि इहाँपे असर पड़ै हइ सोसाइटीपे सभ माँ बापपे ब्लेम करै हइ कि आप अपना बच्चाके छूट छोड़ले छऽ आगे चलके खराब होतै ये होतै ओ होतै बहुत तरहकेँ बात होइ छै आओर बाहरमे की होइ छै जे केओ किछु कर रहलै हइ कोइ लेना देना नहि हइ किछु भी करै आओर इहाँपे की होइ हइ समाजसँ जुड़ल तऽ सभ सभके इहाँ आए हइ जाइ हइ तऽ सभ सभके सभचीज बोलै हइ तब ठीक हइ ओकर बाद की कहै बाहरमे की होइ हइ शादी ब्याह एक दिन या पन्द्रह मिनट या बीस मिनटमे सम्प्रण सम्पन्न हो जाइ छै लेकिन बिहारमे भारतमे की होइ छै कि शादी बिआहमे दश दिन पहिलेसँ सभ चीज करल जाइ छै सभ तरहकेँ सभ तरहकेँ

रसम रीति रिवाज करल जाइ छै हल्दी मेहन्दी सङ्गीत सभ किछु करै हइ तब बहुत मजा आबै छै तऽ अपना भारतके बारेमे इएह कहल छै कि अपना कल्चर बहुत अच्छा छै सभचीज